हेलो कौन हेलो हाँ मैम सीलोन से ही बोल रहे हैं कौन सा मोबाइल चाहिए मैम आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नए मोबाइल आए हैं हमारी शॉप पर मैम काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ीचर आएं हैं वैसे तो आपको यह लेना है काफ़ी अच्छे फ़ीचर है इसमें कितने तक का लेना है मैम अच्छा किश्त में लेना है किश्त में पता है आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं मैम आधार कार्ड चाहिए होता है और फिर जनाधार और फिर दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ओके मैम मैम हमारी दुकान सुबह छः बजे से सात बजे तक खुलती है अरे मैम आज तो बंद ही है आज आज नहीं खुलेगी आज तो बंद है मैम कल पक्का खुल जाएगी छः से और फ़िर सात बजे तक खुलेगी अभी हमारे बड़े सर की तबियत ख़राब है तो आज छुट्टी ले ली उसने तो दुकान भी बंद है हमारी मैम फिर देखते हैं आ जाना आप आकर फिर यहाँ आकर इंदौर आकर कॉल कर लेना एक बार फिर हम आपके लिए खोल देंगे थोड़े टाइम के लिए

मोहन नगर है न मैम बस स्टैंड के पास वहीं है और विवो वी ट्वेंटी सेवन ही लेना है आपको मोबाइल है न हाँ मैम मिल जाएगा है हमारे पास अभी आए हैं नए काफ़ी मोबाइल

डॉक्युमेंट्स में आप हाँ दे देंगे किश्त में भी दे देंगे लेकिन उसके लिए आपको डॉक्युमेंट्स बताएँ आधार कार्ड जनाधार कार्ड फ़ोटो वो लेकर आना आप आपको किश्त में भी दे देंगे मैम पाँच हज़ार दे देना रैम आठ होंगी न मैम

मैम तो फ़िर ज़्यादा महंगा होगा न फ़ोन भी आप पंद्रह की बोल रहे हो तो नहीं मैम आप उसको ले लें न वही ठीक है आपके लिए पंद्रह हज़ार का हाँ तो

ठीक है मैम